हँ बोलियौ सर अपने के बाजै छियै हँ हँ बोलियौ की जानै लऽ चाहै छियै अपने जी जी

होटल बहुत बढ़िऑं छै फोर स्टार होटल छी आओर अहाँके केहेन टाइप मे चाही और कते आदमी छियै अपने देखियौ हँ अपना पास तऽ जेनाकि एसीयो वाला रूम छै नॉन एसीयो छै एमहर जनरलो छै तऽ सबके अलग अलग रेट छै आ अहाँ ए सी मे जेबै तऽ अहाँकेॅं पार्किंग छै वाइ फाइ छै मतलब ई सब चीजके सुविधा छै कस्टमर के लेल हँ पार्किंग सब भए जेतै ओ वाइ फाइ सब नहि अथी हेतै ए सी मे नहि हँ आब जेनाकि हँ रूम रेंट जेना छै जे एसी वाला लेबै ने तऽ एकदिन के अहाँकेॅं पन्द्रह सए लागत नॉन ए सी लेबै तऽ बारह सए लागत एमहर जनरल वाला जे लए लेबै तऽ जाहिमे कि सब आदमी एके टा रूम मे रहै छै तऽ ओकर अहाँकेॅं आठ सए टाका पर डे के हिसाब सँ फी छै

खाना सब खानामे अहाँ अगर मीट तीट खाय लऽ चाहबै अगर वैष्णव के छियै तऽ वैष्णवो के व्यवस्था छै ओहिम बहुत प्रकार के छेना के मिठाइ भेट जायत अहाँकेॅं दही भेट जायत अहाँकेॅं चुड़ा भेट जायत पूरी भेट जायत मतलब वैष्णव वाला ई भोजन भेल और अगर मांसाहारी करै लए चाहबै तऽ अहाँकेॅं मीट भेटत जंगली मछली मछलीयो भेट जायत तऽ

हँ जी जी जी जी ओ सब सुविधा छै ओहि सबमे कमी नहि छै हमर कैंपस बड़की टा के यऽ अहाँ एबै ने आ घुमबै तऽ बहुत हँ जी जी जी जी नहि सर डिस्काउंट तऽ एहिमे मानि लियऽ हमरा हाथक बात नहि छै ने ओ डिस्काउंट तऽ जे रेट छै से अहूँ के लिये छै आओर सबके लिये वएह रेट फिक्स छै एहिमे जी जी जी जी जी जी जी आबियौ आबियौ आबियौ आबियौ ठीक छै